गाँव मे कोइ सुविधा अयला से हमरा सबके कोइ सुविधा मालूम न होइ छै ओहिलेल गाँव मे सुविधा आ गेल ओकरा कए दिनके रोज हमरा सबके बाद हमरा सबके मालूम होइ छै हमरा सब जनबे न करै छियै कोइ पेपर तस्वीर चाहे कोइ सुविधा बात कोइ कोइ चीज के सुविधा आबे ओ सब हमरा सबके कोइ पता न होइया जब समय बीत जाइया तब हमरा पता चलैया हमरा ओहिसब से कोइ लाभ न होइया कोइ फायदा न होइया हम सब ओहि सबके चलते किछु जनबे न करै छी कहीं से कोइ सुविधा बात कोइ न्यूज खबर कोइ मीडिया कोइ पेपर कोइ बात बिचार होय हमसब कुछ हमरा सबके मालूम न होइया हमरा सबके ओहि सबसे कोइ लाभ न मिल रहल हय कोइ चीजके हमरा सबके सुविधा न हो रहल हय हमसब जनबे न करै छी जे हँ कहाँ कोन चीज हय न हय की हय जब समय निकल गेलाके बाद तब हमसब जनै छी जे हँ फलां चीज के सुविधा आयल रहलैया ओहि से हमरा सबके कोइ लाभ न हो रहल हय हमरा सबके मालूम होयत तब तऽ हमे सब कोनो चीज के सुविधा मे जायब हमसब कोनो चीज के लाभ उठायब फेदा उठाएब ई लेल हमरा सबके कोइ अभी सुविधा न हो रहल हय हमनी सब अभी कोइ सुविधा मे न हमसब जा रहल छी किछो हमसब न कर रहल छी अभी बेरोजगार हमसब छी हमसब जानब कोनो चीज के सुविधा तब ने हमसब समझब गाँव मे केतना रंग के सुविधा अबै छै केतना रंग के पेपर मीडिया तस्वीर निकलै छै केतना रंग के गाँव मे सुविधा बात आयलक हमसब एहि सबके किछो न जनै छी तब हमसब कैसे समझू कैसे बुझू